मेरे अनुसार भविष्य मे हिन्दी भाषा का प्रचार और संरक्षण हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमें हिन्दी भाषा का उपयोग करना है हम अगर कहीं लिखते हैं तो हमें हिन्दी भाषा का उपयोग करना चाहिए और अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो हमें हिन्दी भाषा में ही बात करनी चाहिए और अगर हम कही अन्तर्राष्ट्रीय जगह में भी जाते हैं तो हमें वहाँ पर भी हिन्दी भाषा मे बात करनी चाहिए जिससे कि उसका प्रचार होता है